हाँ जी मैम स्विग्गी से बात कर रहा हूँ हाँ जी मैम हाँ जी मैम हमारे यहाँ है चिकन लज़ीज़ है बटर चकीन है पंजाबी चिकन है चिकन कढ़ी है चिकन रोग़न जोश है मलाई चिकन है चिकन मालामाल है मिक्स पराँठा मिक्स राएता है और पराँठा है लच्छा पराँठा है आलू पराँठा है ओनियन पराँठा है मेथी पराँठा पनीर पराँठा वेजिटेबल पराँठा बटर फुल्का लस्सी जलजीरा मैम जो आपको चाहिए आपको सब मिल जाएगा मैम बताईए आप क्या खाना चाहेंगी जी मैम मैं लच्छा पराँठा आपका और लच्छा पराँठा के साथ मैम क्या लेंगी इश्टीम राईस घी राईस ज़ीरा राईस मटर राईस मसाला राईस मटर राइस हो जाएगी मेम और आप इसमें और क्या जी मैम शाही पनीर जी मैम शाही पनीर भी आपका हो जाएगा ओके ठीक है मेम और मेम हमारे पास और भी वेरायटियाँ हैं इसमें मैम स्वीट्स में हमारे यहाँ गुलाब जामुन रसगुल्ला रसमलाई हर तरीक़े की मिठाई है मैम आप कौनसी खाना चाहेंगी ओके मैम मैम ये आपका टोटल खर्चा दो हज़ार रुपए का हो रहा है मैम ओके मैम तो ढाई हज़ार रुपए आपके हो जाएँगे मैम हाँ जी मैम ठीक है मैम मैं अभी आपका आर्डर जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी मैं आपका आर्डर डिलिवर कर रहा हूँ मैम